खेल लोकके लेल जे छै तनावसंँ मुक्ति आ आनन्ददायक दुनू चीज जे प्रदान करैए तनावमे जे छै रहू खेलमे लागि जाउ तऽ जब तक खेलमे लागल रहबै तब तक जे छै तनावसंँ अहाँ दूर रहबै आ आनन्द तऽ मिलबै करए छै खेलमे चाहे कोनो खेल होअऽ ताहि दुआरे खेलनाइ जे छै जरूरी छै कमसँ कम आधा एक घण्टा जे छै सबकेँ खेलना चाही बुढ़ बच्चा सबकेँ